تیرنا سیکھنا ایک مثالی روزگار ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص تیرنا سیکھنا شروع کر رہا ہے تو میں اسے درج ذیل مشورہ دیتا ہوں اگر ممکن ہو تو ماہر کوچ کی مدد لیں جو آپ کو صحیح ٹیکنیک اور تربیت فراہم کر سکتے ہیں ان کی رہنمائی سے آپ کو تیرنے کی صحیح تیکنیک سیکھنے میں مدد ملے گی مختلف مرکزوں یا اکیڈمیوں کی تلاش کریں جو تیرنا سکھانے کی تعلیم فراہم کرتے ہیں ان مرکزون کا انتخاب کرتے وقت ان کی معتبریت تجربہ اور تعلیمی پیشہ ورانہ پروگرام کا خصوصی خیال رکھیں تیرنا سیکھنا نیا کام ہوتا ہے اور ابتدائی مراحل میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں اپنی محنت توجہ اور مثابت دلچسپی برقرار رکھیں تیرنا سیکھنے کے لیے مرتبہ مرتبہ عمل کرنا ضروری ہے جتنی زیادہ عمل کریں گے آپ کی مہارت اور اعتماد بڑھے گا تیرتے وقت اپنی توانائی کی خوبصورتی محفوظ رکھیں بہت زیادہ زور دینے سے نہایت تھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اپنے جسم کی خواہشوں کی خدمت کرنا اہم ہوتا ہے ٹھیک طریقے سے تیرنا سیکھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے صحیح تکنیکوں کو سمجھنے اور عمل میں لانے کے لیے اپنی توجہ پر رہیں تیرنا سیکھنا ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے جو صبر محنت اور عزم کی ضرورت رکھتا ہے اپنے مقصدوں کی ترجیحوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کوششوں کو مستقل رکھیے